हम मिथिला के वासी आओर हमर कल जे छै खराब भऽ गेल छलै ताहिके लेल हम गेलहुॅं हार्डवेयर दोकान ओहिमे एगो नट लेलहुॅं नट दोकानदार बहुत बढ़िऑं देलथि आओर अयलहुॅं कल मे टाइट केलहुॅं तऽ नट बहुत बढ़िऑं टाइट भऽ गेल जेकि बेसी कठिनाइ नहि करे परल तुरंत फटाफट सब किछ टाइट भऽ गेल ताहिके लेल हमसब प्रसन्न छी जे आब कम से कम दोकानदार समान बढ़िऑं दै छथि